हल्लो हां बोलिये जी जी हा हा प्रियंका ब्यूटी पार्लर आहे मुंहिंजो मुंहिंजो मुंहिंजो नाइन टू नाइट में एट ताईं मतिलबु एट ओ क्लॉक ताईं चालू रहंदो आहे ओ हर कम आहे हिते त पूरो आल ऑवर कमु थींदो आहे पर्लर जो जेतिरो बि हूंदो आहे सभु कमु थींदो आहे आइब्रो खां वठी फ़ैशियल मेनिक्यॉर पेडीक्यॉर हेयर स्पा और बॉडी मसाज अपोइंटमेंट सां थोरो सुठी तरह टाइम ॾींदा आहियूं ऐं इअं अपोइंटमेंट सां ई ठीकु रहंदो आहे बाक़ी तव्हांखे कल ताईं मिली वेंदो अपोइंटमेंट हेल्पर्स आहिनि तव्हांजो कमु थी वेंदो सभु जेको बि तव्हांखे कराइणो हुजे तव्हांखे कराइणो छा आहे हूंअ

हा सभु थी वेंदो सभु हिते अवेलेबल आहे

तव्हां स्किन जो हिसाबु किताबु अलॻि आहे और हुन में कंपनी जो थींदो आहे तव्हां लॉरीयल वारो कराईंदव स्पा और लॉरियल जो कराईंदव रिबॉंडिंग त उन में सुठा पैसा लॻंदा आहिनि त ऐं वार बि ख़राबु न थींदा आहिनि और फ़ैशियल बि सुठी ब्रांड जो जीअं शहनाज़ वग़ैरह जो इलाही सुठो थींदो आहे उन्ही जा और प्राइस लेकिन आहिनि वधीक लेकिन कमु इलाही सुठो हूंदो आहे उन्ही जो और हो कराइण सां ठीकु रहंदो आहे मेनीक्यॉर पेडीक्यॉर बि ॿ टे रेंज में आहिनि जीअं नाइन हंड्रेड वारो बि आहे और टू थाऊजंड वारो बि आहे उहो क्रीम जे मथां डिपेंड कंदो आहे और उन्ही हिसाब सां थींदो आहे ऐं तव्हांखे जेको बि खपे त उन्ही हिसाब सां फ़र्स्ट नम्बर त लॉरियल ई थींदी आहे लॉरियल सेकंड नम्बर ते मैट्रिक्स

कलर हाइलाइट बि थी वेंदो कलर में हाइलाइट थी वेंदो और इअं त कलर में त इलाही जीअं शेडस बि थींदा आहिनि या पूरा बि थींदा आहिनि ओ हा हाइलाइट्स में जेको अ कलर ॿ टे ईंदा आहिनि ब्राऊनिश में और गोल्डन में हा गोलन थी वेंदो हा थी वेंदो आराम सां तव्हां पंहिंजो बुकिंग वठो ऐं कराइणु अचो लैंथ सां थी वेंदो जेतिरी सिटिंग जे हिसाबु कराईंदव उन्ही हिसाब सां सुठा थ्री हंड्रेड जे ॿ टे सौ रुपए जे हिसाब सां हिकु सिटिंग जे हिसाब सां वठंदा आहियूं और तव्हांजे वारनि में जेतिरी लैंथ जे हिसाब सां थींदो उन्ही में केतिरी लैंथ अथव का केतिरा खपनव वधीक था फ़ाइजनि की घटि त उन्ही हिसाब सां पैसा थींदा आहिनि स्ट्रैटिंग में और इअं स्ट्रेटनिंग में त घटि टाइम लॻंदो आहे लेकिन रिबॉन्डिंग में त कम से कम टे कलाकु साढा टे कलाक लॻी वेंदा आहिनि उन्हीं में पूरा टे ॾींहं वरी सिधा रखणा पवंदा आहिनि वार कन जे पुठियां बि न करिणा पवंदा आहिनि त उहो रहिबो लॉरियल जो फ़र्स्ट नम्बर हुंदो आहे उन जो इलाई सुठो हूंदो आ उन्ही जो रिसपोंस सुठो आहे इलाही सुठो मिले थो त उन्ही में लेकिन तव्हांखे टाइम खणी अचिणो पवंदो उन्ही में रिबोंडिंग छड़ो रिबोंडिंग थी पाईंदी ॿियो कमु न थी पाईंदो पार्लर जो फ़ैशियल जो अलॻि टाइम ॾियणो पवंदो तव्हांखे पोइ हिकु ॿ ॾींहं अची करे पंहिंजो सॼो कमु कराइणो पवंदो हिकु ॾींहुं रिबोंडिंग जो रखिणो पवंदो हिकु ॾींहुं फ़ैशियल और मेनीक्योर पेडीक्योर वग़ैरह इअं ॿ ॾींहं तव्हांखे करिणा पवंदा ब ब्राइडियल बि ॿ ॿ टे ॾींहं हिकु ईंदियूं आहिनि पोइ थी पाईंदो अथनि हिकु ॾींहं में सभु कमु न थी पाईंदा आहिनि त ज अगरि मान लो रोबोंडिंग थींदी त फ़ैशियल कीअं थी पाईंदो उहो पहले हेयर जो ई करे करे सभु कुझु हेयर करे व करे हेयर कंपलीट करे करे उनी खां पोइ मेनीक्योर पेडीक्योर थी वेंदा पोइ आइब्रो हे सभु थी करे ब्लीच फ़ैशियल जेके थींदा आहिनि उहे फ़ैशियल थी वेंदा सॼो तव्हांजो पैकेज हा फ़ैशियल बि थी वेंदो फैशियल त तव्हांजे स्किन में अगरि ठीकु ठाकु हूंदी त फ़ैशियल सां कमु हली वेंदो फ़ैशियल थी वेंदुव और फ़ैशियल जी रेंज बि इलाही आहिनि अगरि तव्हांखे मतिलबु कंहिं शादी अटैन करिणी आहे ब्राइडल लुक खपे जेको बि उन्ही हिसाब सां फ़ैशियल जी रेंज आहिनि त सुठी से सुठी रेंज में फ़ैशियल अवेलेबल आहिनि त उन्ही हिसाब सां तव्हांखे हिते टाइम वठिणो पवंदो ऐं अचिणो पवंदो और तव्हांखे कराइणो पवंदो बाक़ी कोई शिकायत न मिलंदो हा मुंहिंजो वॉट्सप नम्बर इहो ई आहे तव्हां पंहिंजो बुकिंग ॾियो त उ असां उन्ही में टाइम जे लाइ असां

हा ठीकु सुभाणे तव्हां अची वञिजो यारहें वॻे अची वञो सुबुह जे टाइम यारहें वॻे अची वञो पोइ उन्ही खां पोइ जेतिरी देरि हलंदो कमु पोइ उन्ही हिसाब सां पोइ नैकस्ट डे बाक़ी कमु थींदो

ठीकु आहे पोइ तव्हां कराए हा वैलकम